ॾह डिसेम्बर उणिवीह सौ उणासी यारहां फेब्रुआरी उणिवीह सौ असी तेरहां फेब्रुआरी ॿ हज़ार बारहां तेरहां टेवीह मार्च ॿ हज़ार वीह पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार ॿावीह